हैल्लो हां जी सर स्कूल दा बोल्ला दे टीचर हांजी हांजी ओ एक्चुअली सर अज्ज जी जी केह् आक्खा दे तुस अच्छा अच्छा नेईं सर एक्चुअली ओह् मतलब के जि'यां हुन अस आए तुसें अज्ज मीटिंग ही रक्खी दी उऐ टेस्टें दी जेह्ड़ी ते अस आई नि सके कोई प्राब्लम बनी दी घर कोई ते बाकि अस पूरी कोशिश करने होन्ने आं जिन्ना तकर होई सकदा घर बी बाह्ले दा पढ़ने उसी ट्यूशन बी लुआई दी असैं ते बाकी तुस बी खिच्चियै रक्खो थोह्ड़ा

नेईं नेईं सर एह् तुसैं हुन खिच्चियै रक्खना तुसैं तुंदे हत्थ ऐ गल्ल सौंपी दी असैं ते तुंदा बच्चा साढ़ा बच्चा हां नेईं अस बी थोह्ड़ा ख्याल दिन्नेआं नेईं ओह् गल्ल थुआढ़ी स्हेई गल्ल ऐ अस कि असें थोह्ड़ा टैम नि ना थ्होंदा अस बी आप्पू नौकरी नाकरी पर जन्ने उठी होन्ने शाम्मी टैम कुतै दो मैंट लभदे ते ओह् बी कुतै टैम नि थ्होंदा बौह्ने दा कच्छ कोल बाकी टीशन टयूशनां लाई दि'यां ते हां अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि ते एह् मतलब जेह्ड़ी ओह् कम्प्लेन करा दा हा अहैं मैथ आह्ला टीचर शैल नि पढ़ांदा अच्छा अच्छा नेईं तुस बी थोह्ड़ा मता करदे रवा करो ना क्लास च केह्ड़ा टीचर कनेहा पढ़ा दा आप्पू बी थोह्ड़े लैक्चर लै करो टीचरें दे किस स्हाबे दी हां ते अच्छा अच्छा नेईं मन्नने दी कोई गल्ल नि ऐ तुसैं शैल अपने स्हाबा नै रक्खना खिच्चियै भामें मार मार कुट्ट करनी ओ बी करी लैनी थोह्ड़ी बहुत अपने स्हाबा कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही